जीअं त असांजे ॿारनि जे स्कूल जी फी पंजाहु हज़ार खां पंजवंजाहु हज़ार जे विच ते ई हूंदी आहे उन में रेजिस्ट्रेशन फी हूंदी आहे कुझु चारि हज़ार एडमीशन फी हूंदी आहे पंतालीह हज़ार ऐं एनुअल फी हूंदी आहे ॾह हज़ार